आंथ' अनला ओंख्रिखौबो संनो मोजां मोनो आरो सबाय ओंख्रिखौबो संनो मोजां मोनो अनला ओंख्रिया बिदिनो दाउजोंबो गोथाव जायो आरो साबायाबो आरो हांसोजों संबा गोथाव जायो आरो नारजि ओंख्रियाबो अमाजों संबा गोथाव जायो सङो आङो गासिबो बिमा बिफानि सायाव संबोदों आरोखि जोंना बिमा बिफाया फोरोंबोदों आरो आं बिमा बिफाजों संनाय सोलोंबोनानै आं रोंदों अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आरो हांसो दाउ एउनाय गासिबो आङो बिमा बिफाजोंनो सोलोंबोजोबदों आरो आं दा रोंदो आरोखि आं दा रोंबाय दा मुला ओंख्रिआबोथ' दसेनो मोनो आरो लाफा ओंख्रियाबो दसेनो मोनो आरो लाइआबो दसेनो मोनो बिसोरो संनो गोरैसो आरोखि आरो नैबो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि संबाय ओंख्रिया एसे संनो गोब्राब आरोखि थेवबो आं रोबोदो आं संदों आङो दा रोङो फिसा फिसौखौ बिदिनो संनानै जाहोदों दा रोंबाय नालाय संनानै जाहो जोबबाय आरोखि दा आङो ओरैबादि सामफ्रमबो सङो संनाया जाहोयो सबायबो नारजिबो आरो अनला ओंख्रिबो अनलाजों हांसोजों बिदिनो संबाय जाहोबाय फिसा फिसौनो बा फिसायनो बा आलासिफोरनो आं संनानै जाहोयो आरो रोंनायखाय आंबो